جی ہاں میں نے اسکول میں قدیم اور وسطی دور کے کئی مشہور ہندوستانی بادشاہوں کے بارے میں پڑھا ہے ان میں سے چند اہم بادشاہوں میں اشوک اعظم چندر گپت موریہ راجا ہریش چندر اکبر بادشاہ اور شیر شاہ سوری شامل ہیں اشوک اعظم کی کہانی مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ پہلے ایک سخت گیر اور جنگجو بادشاہ تھے لیکن کلنگا کی جنگ کے بعد جب انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مرتے دیکھا تو ان کا دل بدل گیا اس کے بعد انہوں نے بدھ مت اختیار کیا اور اپنی باقی زندگی امن رواداری اور فلاح بہبود کے لیے وقف کر دی ان کی یہ تبدیلی اور انسانیت کے لیے کام آج بھی ایک سبق ہے اکبر بادشاہ کی بات کریں تو وہ نا صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک دانشمند حکمران بھی تھے انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے دین الٰہی جیسا تصویر پیش کیا جو اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی خیال تھا شیر شاہ سوری بھی ایک غیر معمولی حکمران تھے جنہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا ڈاک کا نظام بہتر کیا اور انتظامیہ کو منظم کیا ان کی تعمیر کردہ گرینڈ ٹرنک روڈ آج بھی موجود ہیں مجھے ہندوستانی تاریخ میں سب سے زیادہ جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ ہے ان بادشاہوں کا عزم بہادری اور اصطلاحت لانے کا جذبہ ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے میں ہیں